हैलोड आं जी आं जी अं'ऊ बोल्ला ना टैक्सी आह्ला ते कुत्थें जाना तुसें आं टैम ते ऐ कदूं जाना तुसें अच्छा आं टैम ऐ चलगा कोई गल्ल निं कोई पं'जी सौ रपेआ लग्गी गै जाना आं जाना ऐ आं खाना पीना अपना ते समझी लै किराया अपना आं आं आं बेह्ली गै ते चलगै कोई गल्ल निं जेल्लै जाना होग ते मिगी सनायो जेकर जाना होग ते में आई जाह्गा परमंडल आं ठीक ऐ भी